आइके समयमे सड़क परिवहन बढ़िआँ छै पहिलेके समयमे एतय बढ़िआँ नहि रहै पहिलेके समयमे सड़कमे हर जगह गढ्ढा रहै पानी बरसातके समयमे पानीसँ भरि जाइत रहै तऽ जाइमे दिक्कत होइत रहै पहिले जमानामे सायकलसभ रहै तऽ चलबयमे बड़ा दिक्कत होयत रहै आबके समयमे सरकार हर गली मोहल्लाम सड़क बढ़िआँ बना देनय छै आब दूर जाइमे ओतय डर नहि होइ छै गिरय सभके पहिलेसँ तऽ बहुत डर होयत रहय की हर जगह हर रोडमे गढ्ढा रहय पानी भरि जाइत रहय तऽ ई नहि बुझल कतय गढ्ढा छै तऽ आब तऽ ततय बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ भऽ गेल छै आब जाइमे ओतय तकलीफ नहि होइ छै हर गली मोहल्ला हर जगह सड़क बढ़िआँ बना देने छै सरकार आ हमसभके दूर जाइमे कोनो तकलीफ नहि होयत छै आओर रहल नहरके बात नहरमे सरकार टाइम टाइम पानी दए दै छै आओर फसल उगाबयमे कोनो दिकक्त नहि होयत छै आओर शिक्षा आइके समयमे शिक्षा बहुत बढ़िआँ भए गेल छै पहिलेके समयमे शिक्षा एतय बढ़िआँ नहि रहे जे हमर दादासभ एतय पढि लिख सकतै आबके समयमे शिक्षा एतय बढ़िआँ भए गेल छै की हम बता नहि सकैत छी आबके समयमऽ